अॼु मां तव्हांखे इंशोरंस याने त विमे जे बारे में कुझु ॿुधाइण थो चाहियां विमो विमो घणनि ई क़िस्मनि जो थींदो आहे जीअं त लाइफ इंशोरंस हेल्थ इंशोरंस ऐं जनरल इंशोरंस जंहिं में गाॾियुनि जो घरनि जो ऐं ॿियनि सभिनी शयुनि जो विमो पिणु थींदो आहे गावनि में त गावनि में त फार्मर्स जेके आहिनि उहे पंहिंजे जानवरनि जो बि विमो करे छॾींदा आहिनि जॾहिं बी माण्हू पोइ गाॾी ख़रीद करणु वञे थो त पहिरीं हुनजो विमो कराए थो जीअं कंहिं हादसे में थियुल नुक़सान जी भरपाई थी वञे विमे जे पैसनि मां कंहिं हादसे में घर किरनि था या बाहि लॻे थी त हुनजो बि नुक़सान विमे जे पैसनि मां निकिरी वञे थो इनकरे विमो जाम ज़रूरी शइ आहे पर सभु खां वधीक ज़रूरी आहे हेल्थ इंशोरंस ऐं लाइफ इंशोरंस अॼुकल्ह को बि का बीमारी थिए थी माण्हूअ खे या कंहिं एक्सिडेंट में हादसे जो या कंहिं ॿीं बीमारीअ जो शिकार थिए थो त ऐं इस्पिताल में पहुचे थो त लखनि जो ख़र्चु थिए थो घर जी घर जे भातीअ जी जान बचाइण जे लाइ माण्हुनि जा घर बि विकामजी वञनि था जे कॾहिं हुन इंसान जो हेल्थ इंशोरंस कयुल हूंदो त सॼो इस्पिताल जो ख़र्चु बि विमे जे पैसनि मां मिली वेंदो हाणे अचो त लाइफ इंशोरंस यानी त माण्हूअ जी ज़िंदगीअ जे विमे जे बारे में कुझु ॻाल्हायूं जे कॾहिं को माण्हू हादसे में या बीमारीअ में मरी वञें थो त हुनजो घरु कीअं हलंदो हुनजी घरवारी हुनजा ॿार थी सघे थो त हुनजे मथां निर्भर कंदड़ु हुनजा ॿुढा मां पीउ बि हूंदा हुननि जो ख़र्चु पाणी कीअं हलंदो उन्हनि खे केरु संभालंदो ॿारनि जी पढ़ाई कीअं थींदी नियाणियुनि जी शादी कीअं थींदी जे कॾहिं हुन इंसान जो विमो कयल हूंदो त हुनजे विमे जे पैसनि मां घर जो सॼो ख़र्चु निकिरी वेंदो इनकरे विमो सभिनी जे लाइ तमामु ज़रूरी शइ आहे पर विंडबना जी ॻाल्हि त इहा आहे त माण्हू नई गाॾी इस्कूटर ख़रीद करण सां गाॾीअ जो नुक़सान ऐं इस्कूटर जे नुक़सान जी भरपाईअ जो करण जे लाइ उन्हनि जो विमो कराइनि था पर मा इंसान पंहिंजो ई विमो कराइण भुलिजी था वञनि विमो हर कंहिं जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे इंसान जी कमी त घर जा भाती कॾहिं पूरी न करे सघंदा पर हुन घर जे भातीअ जे कजे पैसनि कमायल पैसनि मां जे कॾहिं विमे जा पैसा हुनजे मरण जे बैद माण्हुनि खे मिलनि था त उहो हमेशह पंहिंजे घर वारनि खे मरण खां पोइ बि मदद कंदो रहंदो इनकरे चवंदा आहिनि विमे जे लाइ ज़िंदगी के साथ भी ज़िदगी के बाद भी इंसान मौतु बैदि बि पंहिंजे घर वारनि खे मदद पहुचाए सघे थो